जिणेत सगळ्यांत चड किंमत कित्याक दिता अशें जर कोणेंय विचारलें जाल्यार एकाच झटक्यान तेच्या प्रस्नाची उत्तर दीवं येता पूण ते पेक्षा अश्यो कितक्योशोत गजाली आहात की जाका खुब किंमत आसता मागीर ते प्रेम आसूं कोणाचेर किंवा अश्यो आयुश्याच्यो कितल्यो घटना आसतात की जो आमी सांबाळून दवरूंक जायो किंवा मनान घर करून रावतात त्यो सुद्दां खूब किमती आसतात पूण जर सगळ्यांत बारीक विचार करीत जाल्यार सगळ्यांत किंमती म्हणटात तो क्षण किंवा वेळ कारण जी तुमच्या हातीन आसता पूण ती सोमतीच ना जाता आत्तां आसलेली वेळ आत्तां ना जाता म्हणून म्हाज्या मते सगळ्यांत चड किंमती वस्तू जर आसत जाल्यार तो वेळ किंवा जेका टायम अशें म्हणटात किंवा तो क्षण कारण गेल्लो क्षण किंवा गेल्ली वेळ परत केन्नाच येना त्या मुळे म्हाका तरी दिसता कि सगळ्यांत किंमती आशी जर वस्तू खंयची आसत जाल्यार ती वेळ